जोलुर गेलेगिरि लेवनियेल मेसि आनो आं मोजां मोनसिननाय गेलेमु गेलेग्रा मानोना बिथांनि समावनो बारसिलना फुटबल टिम आबो इउर'पियान चेमपियनचिप जानो हादोंमोन आरो आरजेनटिना याबो बावैसो सिगां वार्लड चेमपियन जानो हादोंमोन बिथांनि बल थगायनायखौ आङो जोबोद मोजां नुयो बिथांखौ लोगो मोनोबा आं सोंगोन जे आथिंनि बबे बाहागोजों एबा बबे पार्टस जों जोयोब्ला साबसिनै गल खौ सोनो हायो आं बेनि सोमोन्दै बिथांनाव सोंगोन